हैल्लो नमस्कार कौन बोल्ला दा अच्छा तुस डिस डिस्पोजल दा कम्म करदे अच्छा साढ़े घर ब्याह् जुड़े दा ते मि डिस्पोजल चाहिदे केह् केह् रक्खे दा तुसैं डिस्पोजल अच्छा ठीक ऐ ते केह् रेट ऐ मतलब प्लेटे दा केह् स्हाब होंदा बारां यां कट्ठियां बंडल किन्ना होना अच्छा किन्ने दा ऐ अच्छा ते कोई दो ढाई सौ बंदे आस्तै लैना ऐ ग्लास कौलियां चिमचे प्लेटां ठीक ए कोई पं'जी तरीक तक हां जी ठीक ऐ फिर तुस उत्थै पजाई ओड़गे जित्थै ब्याह् होग ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा